आङो ओरैनो थानाय समावहाय ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो टिभि नायनानै थानो मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो गार्डेनिं खालामनो मोजां मोनो बेफोरबायदिनो गोबां खामानि मावनानै आङो ओरैनो थानाय समखौ बेकार हगारालासिनो खामानि मावनायजों हगार हरनाय जायो आरो बेफोर खामानिफोरखौ मावनानै आङो आंनि जिउनि जिवावहाय गोबां मोजां मोनो बैसोर खामानिफोरा बैफोर खामानिफोरा आंखौ ओरैनो थाहोआलासे मोजाङै मोजां साननाय हनाय गाज्रि साननाय हनायफोरखौ गोसोनिफ्राय गैया खालामो आरो मोजां साननाय हनायफोरखौ लाबो लाबोयो बेफोर खामानि मावनायनि गेजेरजों आङो रांबो खामायनो हायो जेरै आङो सि दानानै लुनानै आङो गावनि आखाइनि खामानिफोरखौ गोजौआव लां गोजौआव लांनायनिफ्राय लाङो मानि रोंनायनिफ्राय गोरोंसिन जायो मावबाय थानायनि गेजेरजों आरो आङो बेफोरनि गेजेरजों थाखा फैसा एसे खामायनानै जिवाव अनसुंथाय लाबोयो